مہاتما گاندھی وزیر اعلیٰ نتیش کمار بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی پردیپ کمار سنگھ وزیر اعلیٰ اعظم نریندر مودی